हम अपने घर में विभिन्न प्रकार का खाना बनाते हैं जैसे सुबह नाश्ते में पोहा बना लो हलुआ बना लो उपमा बना लो इसके बाद खाने में दोपहर में सब्जी रोटी बनाते हैं और जो पराठे भी बनाते हैं जिसको जो खाना है वो बनाते हैं और शाम के समय दाल चावल बनाते हैं क्योंकि दाल चावल हल्का फुल्का खाना होता है इसलिए सेहत के लिए अच्छा होता है और उसमें हमें जैसे कई त्यौहार आते हैं सा रक्षाबंधन रक्षाबंधन में हम गुझी पपड़ी बनाते हैं हो हो दिवाली पर मिठाई बनाते हैं खीर बनाते हैं पूड़ी बनाते हैं इसके बाद मकर संक्रांति आती है मकर संक्रांति पर हम लड्डू बनाते हैं लड्डू बनाने में जैसे सूजी के लड्डू बेसन के लड्डू आटे के लड्डू चावल के लड्डू और कई प्रकार के लड्डू होते हैं तिल के लड्डू सूजी के लड्डू और इसके बाद होली आती है होली पर हम गुझी पपड़ी बनाते हैं गुझी पपड़ी गुझी पपड़ी बनाते हैं इसलिए और जैसे हम दाल चावल खाते हैं जिससे नुकसान नहीं होता और शरीर के लिए फायदेमंद होता है इसलिए सेहत के लिए दाल चावल खाना बहुत ही अच्छा है और फायदेमंद है